हमरा दृष्टिसॅं बिहारमे कृषि उद्योग चुनौती जे छै खाद्य बीज सबके बड़ी समस्या छै गाँव सबमे सुपौल जिलामे जैविक उद्यान नहि छै यहाँ पर खाद्य बीज छै तब पानीके प्रॉब्लम छै बोरिंग नहि छै तऽ आदमी सब एहिके कारण भाई बाप सबके बाहर शहर जाइ छै कमबै लए इहाॅं सुपौल जिलामे सुविधा नहि छै सबकिछुके उचित चीज नहि मिल पाबै छै आदमी चाहिके भी किछु नहि करि पाबै छै आदमी चाहै छै जे गेहूॅं जादा सॅं जादा उपजै हमरा शहरमे लेकिन नहि भए पाबै छै नहि धान भए पाबै छै मकइ चाहतै पानिके बहुत दिक्कत कभी बारिश होलै तऽ बहुत अच्छा बहुत दिनसे नहि होइ छै आदमी मुँह देखै छै पानि लए पैसो नही छै बहुत एहन के पास जे आदमी नहि भए पाबै छै ओहिके कारण सुपौल जिलामे ई सबके होना चाही सुविधा जेतना जना कोशिश करि सकै जे आदमी भए सकय